जे केहू गोटा गायक बनल चाहय छै हुनका खातिर सबसँ पहिला स्टेप इएह होतय कि उ संगीतके जानय संगीत की छिकै आओर एकर उत्पत्ति केना भेलय कहाँ शुरुआत भेलय पहिले हम संगीतके बारेमे गायनके बारेमे ओकर किछु इतिहास पुरान जानियै कि केना शुरुआत भेलय कहाँसँ भेलय की भेलय केना भेलय ईसब चीज जानयके चाही ईसब चीज जानलाके बाद आप अपनेके या हुनका जे गावेल चाहय छथिन सबसँ पहले तऽ रियाज करयके चाही चाहे जेना करथिन रियाज ओमके जाप करिके भी रियाज लोक करय छै या हारमोनियमपर भी रियाज करय छै सारे गा मा पा धा नि सा सा नी धा पा गा मा रे सा ई तरहके बहुत अइसन रियाज छै ई तऽ बेसिक स्टेप भेलय फेर होइ छै सा सा रे रे रे रे गा गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा सा सा नी नी धा धा गा मा पा पा मा मा रे रे सा सा इस तरहसँ एक बार ओ ओ आरोहीमे एक बार अवरोहीमे बहुत अइसन स्टेप छै की ओकरा करिके उ सुधार करथिन तकरबाद उ राग फेर उ बेसी कहीं एडमिशन लए लेथिन कोनो इसकुलमे संगीत या कोनो मास्टर छै तऽ संगीतके टीचरसँ उ पढ़थिन उ बतैतै हुनका कि केना केना की करय के चाही कोन हरेक समयके राग होइ छिकै गावय खातिर राग सीखथिन सब राग भैरवी जे राग मतलब जते भी राग छै ने उ सब राग दरबारी ई सब रागके बारेमे उ जानकारी लेथिन एगो गायकके बढ़िआँ गा गायन करय खातिर जब रागके बारेमे जानथिन तालके बारेमे जानथिन तब जाके आओर ओकरा पर उ प्रैक्टिस करथिन किएक से कि एगो चीज खाली सा रे गा मा केलासँ उ गायक नहि बनि जेथिन ई एगो बढ़िआँ गावक गायक बनय खातिर हुनका राग सीखय पड़तै जेकरा खातिर राग परिचय करिके एगो किताब आबय छिकै बेसिक उ किताब किन लेथिन किताबके पढ़थिन ओइ किताबसँ जानकारी लेथिन आओर उ किताब पढ़लाके बाद फेर हारमोनियम बजाकऽ ओकरे प्रैक्टिस करथनि किएक कि देखियौ गायन जे छै ने उ प्रैक्टिकल चीज छियै आ प्रैक्टिकल चीज छियै तऽ ओकरामे थ्योरियो होनाइ जरुरी छै पहिले हमे इएह कहबय जे गायक बनल चाहय छथिन उ किछु लोग अइसन छथिन जे थ्योरी नहि जानय छथिन खाली प्रैक्टिकल बजबय लए गाबयलए जानय छथिन लेकिन बढ़िआँ एगो गायक बनय खातिर हुनका थ्योरीके साथ साथ प्रैक्टिकल होइके चाही थ्योरीमे वएह राग परिचय लए कऽ पहिले पढ़थिन केना केना होइ छिकै कोन राग केना होइ छिकै बिलाबल फलाँ ढिकना बहुत राग छिकै एगो साम एगो खाली इस तरहके बीच मतलब एगो टीचर राखिके उ पढ़थिन आओर ओकर बाद पढ़थिन बेसिक सरजी बतैथिन केना होइ छै नहि होइ छै हर जगह एगो टीचर मतलब हरेक जिलामे कहियै हरेक शहरमे कहियै कोइ ने कोइ अपनेके मास्टर मिल जायत जहाँ कि हमहुँ अर जाइ रहियै बीच बीचबामे तऽ बतबय रहथिन तब तनी मनी जानकारी छै ओएह लेल एगो गायक इएह कहबय गायन शुरू करयसँ पहिले ई सब चीज करयके चाही आओर गायन कौशलमे सुधार करयके खातिर रियाज तऽ कहबे कयलियै उ जरुरी छै आओर मतलब इस तरहके हमे कहबय कि हुनका जरुरी छै कमसँ कम एगो राग परिचय लएके ओइसँ पढ़थिन थ्योरी आओर ओकरबाद हारमोनियमपर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करथनि कोनो गुरूजीके सानिध्यमे लऽ कऽ जेकी हुनका बतेथिन कि केना उ प्रैक्टिस करल जाइ आओर अभी आब तऽ रियाज कहबय उ रियाज तऽ बहुत जरुरी छै बहुत ही जरुरी छै इएह सब करयके चाही